जेह्ड़ा केमरा मंगाया हा इक में फ्लिप कार्ड बिच्चा ओह् बड़ा गै बेकार केमरा हा में जिसलै स्टार्टिंग च चलाया बड़ा गै स्हेई चला दा हा मतलब कि कलैरटी बड़ी अच्छी देआ दा हा बैक अप बड़ा अच्छा देआ हा बट थ्होड़े दिनें बाद एह् हफ्ते दे बाद ओह् कैमरा इ'यां बेकार होई गेआ मतलब के ओह्दे पार्टस खराब होन लगे ओह्दे फोटो नेईं इ'यां गै फट्टे दे फोटो आंह्दे हे बैटरी बैकअप नेईं हा सवेरै जंदा हा शामीं तक लोह् होई अंदी ही मतलब बड़े गंदा कैमरा हा ओह् बड़ा बेकार